हेल्ल' मेम आंनो माबा बर' रावखान्थि सोलोंनो थाखाय बिजाब नांगौ जादोंमोन थ' मा मा बिजाबा मोजां जागोन आङो दायो बि ए फार्स्ट इयार

औ

अ औ